हमारे गाँव में भटौरा में स्टेडियम है जिसमें हर खेल खेला जाता है जैसे कि बॉलीबॉल हो गया फुटबॉल हो गया और बैडमिंटन हो गया क्रिकेट हो गया और ऊंची कूद हो गया और जैसे कि बहुत ऐसे सारे खेल हैं और हमारे गाँव के बच्चे वहाँ खेलते हैं और सभी लोग वहाँ खेलने जाते हैं और अच्छा स्टेडियम है हमारे क्या बोलते हैं हमारे गाँव के प्रधान जी स्टेडियम अच्छा बनवाए हैं वहाँ मतलब हर चीज़ उपलब्ध रहता है कोई भी आई किसी को मनाही नहीं खेलने में काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ खेलने और सभी लोग जाते हैं वहाँ खेलने अच्छा स्टेडियम है बढ़िया हैं बाकी हर चीज़ वहाँ उपलब्ध रहता है और वहाँ कोच भी है मतलब जैसे हमारे गाँव के विषय में गिरी हो गए जैवलिन में भाला फेंकते हैं काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं वह और उनका रिलायंस कंपनी में चयन हो गया है और हमारे गाँव के रोहित यादव जो जैवलिन और भी भाला फेंकते हैं उनका तो अच्छा ही है और बाकी सब खेलते हैं और बहुत सारा गेम हैं जो जैसे हमारे यहाँ हम लोग मैच खेलते हैं अच्छा मैच खेलते हैं और जैसे कि जिस बॉल से खेलते हैं जैसे बैट हो गया है गेंद डे नाइट से खेलते हैं लेदर से खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं हमारे टीम में जितने लोग हैं अभी अच्छा खेलते हैं अपना प्रदर्शन अपना सौ परसेंट देते हैं और हमारी टीम में सभी लोग अच्छा खेलते हैं जैसे कि हमारे धाम ग्राम प्रधान जी वह भी अच्छा मतलब की युवा हैं अभी और वह भी गाँव के प्रधान हैं अभी पहली बार चुनाव वह जीते हैं अच्छा प्रधान हैं और वह भी खेल में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और अच्छा खेल खेलते हैं चाहे जो खेल हो बेट हो गया और हॉकी हो गया बैडमिंटन हो गया कोई भी खेलो वह हर एक अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं उनको खेल बहुत पसंद हैं खेल खेलते हैं बाकी हम लोग भी खेलते हैं जैसे हम लोग को खेल ज़्यादा पसंद लगता है खेल खेलने से क्या होता है कि बॉडी हमेशा फिट रहती है जो मानसिकता तनाव है वह भी एकदम फ्री होता है और हम सभी को खेलना चाहिए और और खेल खेलना चाहिए ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई करके हम अपना नाम रोशन करें खेल खेल के भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं स्पोर्ट में जा सकते हैं और बहुत सारी ऐसी विशेष खेल हैं जो हम लोग खेल के अपना देश का नाम रोशन कर सकते हैं खेलना चाहिए सभी लोग को नहीं तो सब लोग पढ़ाई पर फोकस देते हैं इतना अगर खेल पर फोकस दें तो बहुत नाम अपना रोशन करेंगे अपना आगे करेंगे और खेलना चाहिए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं खेलते हैं घरवाले नहीं खेलने देते लग जाएगा वह हो जाएगा तो अपने हिसाब से खेल खेलें लगने वाली बात नहीं हैं जब नसीब ही खोटी रहेगी तो हो ही जाएगा और काफ़ी अच्छा दौड़ होता है वहाँ और हम लोग बालीबॉल खेलते हैं काशो बॉल कास्को का बॉल है और अच्छा हम लोग ने विकेट लगाए हैं और वहाँ महिला भी आती हैं सब खेलने वेलने और हम लोग जाते हैं खेलते हैं वहाँ बहुत अच्छा फील होता है आनंद आता है और खेलने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं जैसे हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं नारायण हो गया और अशोक हो गया बाबी हो गए उमेश हो गए पवन है और सूरज है राहुल है यह लोग हमेशा खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं और हम लोग अपने गाँव में खेलते हैं बाहर नहीं जाते खेलने जैसे अगर मन कर दिया तो खेल बाहर भी चले जाते हैं और काफ़ी दूर दूर के प्लेयर आते हैं गेम गेम खेलने हर साल कंपटीशन होता है हमारे स्टेडियम में और हमारे गाँव के बच्चे हमेशा अच्छा अपना वह क्या बोलते हैं अच्छा प्रभाव करते हैं अच्छा खेलते हैं और हर साल गेम होता हैं मज़ा आता है खेलने में और स्टेडियम भी अच्छा है काफ़ी ऊँची बाऊँड्री हैं और उसमें पेड़ बढ़िया हैं गार्डन वर्डन हैं सब ओपन जिम लगा है प्रधान जी जिम विम लगवाए हैं और मतलब हर सुविधा वहाँ है पानी वानी पीने का है वहाँ रूम वूम भी हैं हॉल भी हैं मतलब बारिश हो जाए कोई दिक्कत नहीं हम अपने हिसाब से अच्छा खेल सकते हैं वहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं हैं और वहाँ कोई चीज़ कि कमी नहीं थोड़ा बहुत ऊँचा खाला था तो प्रधान जी पूरा उसको अपने हिसाब से बनवाकर पूरा उसको घिरवा दिए हैं और बहुत मज़ा आता हैं खेलने में हमारे गाँव के सभी बच्चे खेलते हैं और सभी अपना नाम रोशन कर रहे हैं गेम में जाकर हमारे गाँव में ज़्यादातर लोग जैवलिन करते हैं भाला फेंकते हैं और जैसे कि नीरज चोपड़ा मेडल मारा अपने देश के लिए गोल्ड मेडल वैसे ही हमारे यहाँ के वीर लोग हैं अच्छा खेलते हैं अच्छा वह वीर हैं मेडल मार देंगे नहीं पूरा उम्मीद हैं कि मार देगें हमारे यहाँ कैसव हैं अच्छा जैवलीन करता है और नारायण भी है और धर्मेंद्र भी है अशोक काफ़ी अच्छा मतलब कुश्ती में अच्छा है कुश्ती खेलता है